देखिए टेक्नोलॉजी से हमको इतना लाभ मिला है कि जैसे हम घर में टी वी पर है कोई समाचार सुनते हैं सारी जानकारियाँ मिलती हैं टी वी पर और मोबाइल में कोई कुछ देखते हैं उससे हमको जानकारियाँ बहुत सारी मिल जाती हैं या हमको कहीं पहले था पहले कहीं जाने आने के लिए सवारियाँ साधन नहीं थे बहुत कम थे और ये व्यवस्थाएं नहीं थी कि जैसे घर में हम बैठे हैं और साधन मंगवा लें घर से साधन से जाएँ पैदल नहीं चलना होता था लेकिन अब तो सारी व्यवस्था घर पर ही हो जाती है हमको मोबाइल से हमने गाड़ियाँ मंगवा ली आपने घर से साधन मिल गया घर से निकले और बाहर का सामान लाना है या कहीं आना जाना है या किसी से मिलना है हमारे पास समय नहीं है और जाने के लिए पैसे नहीं है उस समय हमारे पास तो अब सरकार ने इतनी व्यवस्था कर दी है मोबाइल पर हम हम बातचीत भी कर सकते हैं और वीडियो कॉल कर सकते हैं आमने सामने देख सकते हैं इतनी व्यवस्थाएं चल रही हैं आजकल मोबाइल और टी वी से हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जानकारी हमको कभी प्राप्त ही नहीं हो पाती थीं वो हम घर बैठे ही मालूम कर लेते हैं मालूम हो जाता है और हम सारी चीज़ें उसे कोई सामान मंगाना है या लाना ले जाना है पैसे हैं पैसे कोई ज़रूरत पड़ी पहले हमारे पास पैसे नहीं होते थे या होते थे बैंक में पड़े हैं आने जाने की दिक्कत होती थी और हमें समय पर नहीं मिल पाते थे अब सरकार ने इतनी व्यवस्था कर दी है कि घर बैठे पैसे भी निकल आते हैं मिल जाते हैं हमारा काम हो जाता है जिसे और बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी है मोबाइल और टी वी से हमको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिल जाती हैं बहुत सारा काम भी हो जाता है और हमको अब कोई दिक्कत नहीं होती है टेक्नोलॉजी से हमको बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं और इस पर हम भाई बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं क्योंकि पहले कोई सामान लाना ले जाना होता था तो हम यहाँ से घर से बाहर निकले सड़क पर पहुँचे वहाँ कहीं खड़े हैं सवारियाँ ही नहीं मिल रही हैं बहुत परेशान हैं पैदल ही चल दिए बहुत दूर तक का हो पैदल भी चलना पड़े और आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी आजकल तो बहुत सारी व्यवस्था सरकार ने कर दी है और का टेक्नोलॉजी से हमको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं घर में बैठे बैठे और इससे हम बहुत खुश हैं भाई और हमारी सारी व्यवस्था भी घर में ही हो जाती है हमको कहीं आना जाना नहीं पड़ता है हम सारा काम घर में ही बैठ कर के कर लेते हैं और इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं